नमस्ते हाँ जी हमें फूल ख़रीदना था हाँ मंदिर में लगवाना है सजवाना था थोड़ा सा जागरण के लिए हमें नहीं तो हमें बीस पच्चीस किलो तक फूल चाहिए

जी जी हाँ हाँ हाँ तो अपनी गुलाब का मुझे चाहिए था क़रीब पाँच किलो तो क्या हिसाब लगेगा अच्छा पचास में पड़ेगा थोड़ा कम नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें गुलाब के साथ गेंदा भी लेना था गुड़हल का भी लेना था थोड़ा सा

नहीं नहीं आप बताइए तो हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हाँ भाई ज़्यादा थोड़ा बताइए थोड़ा कुछ आपका भी नुक़सान नहीं होना चाहिए चालिस में लग जाएगा अच्छा और गेंदे का जी अच्छा तीस में पड़ जाएगा हाँ तो गेंदे का भी हमें चाहिए था वही पाँच किलो तक तो कुछ गेंदे का नहीं कम हो पाएगा अब चालिस में हिसाब में गुलाब लगाएं हैं तो गेंदा तीस क्यों हो गया जी ठीक है फिर तो हम पच्चीस में लगाते हैं गेंदा जी हमें तो फूल तो हमें लेना ज़्यादा ही है तो अच्छे से फूल का मिल जाता और आपके पास गुलाब है और गेंदा है और गुड़हल का भी होगा चमेली जी हाँ मोगरा ओगरा अच्छा तो क्या हिसाब लगेगा इनका जी जी अच्छा अच्छा अच्छा तो सत्तर में कौन सा बता रही हैं चमेली का फूल सत्तर में जी और मोगरे का आच्छा चमेली और मोगरा तो बहुत हीं जादा है गुलाब तो हमारा हो गया चलिए गेंदा हो गया यह तो बहुत ज़्यादा हो रहा है जी हाँ हाँ तो ठीक है फिर परसों आएंगे हीं हम और हमें बीस पच्चीस किलो तक चाहिए थे और हाँ गुड़हल के बारे में नहीं बात कि हमने जी ठीक ठीक है हाँ हाँ ठीक है फिर फिर परसों आते हैं ठीक है नमस्कार